मुंहिंजो घरु हिकिड़ो जंगल पासे आहे जिते मां घुमण फिरण जंगल में वेंदो रहंदो आहियां त मूंखे हर दफ़े मोर त ॾिसण में ही ईंदो आहे ऐं हुन मोर खे ॾिसी मुंहिंजो दिलि ईअं महेकजी वेंदो आहे जीअं की हिक बाग में ग़ुल खिलजी वेंदा आहिनि मूंखे हुन मोर जो नचणु ॾिसी हेॾो वणंदो आहे छाकाणि त हुन जेका रंग बिरंगी पंख हूंदा आहिनि उहो हुननि खे खणी करे जीअं नचंदो आहे मतिलबु जाम माण्हू हैरान थी वेंदा आहिनि ऐं मूंखे त जाम वणंदो आहे हुननि खे ॾिसणु त मां ख़ासि उहो ॾिसण लाइ हर दफ़े इहे ई चाही करे वेंदो आहियां की भॻवानु हाणे मां जंगल में थो वञां मूंखे मोर त ॾिसण में अचे छाकाणि त मुंहिजो उहो ॾिसी करे मन बि शांति थी वेंदो आहे